آج کے سمے میں نیوج میں دکھائی جانے والی خبر پوری طرح سے صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے کئی بار خبریں ادھوری یا بڑھا چڑھا کر غلط ڈھنگ سے بھی دکھائی جاتی ہیں ہر نیو ہر نیوج چاہتا ہے کہ ہمیں زیادہ لوگ دیکھے سوسل میڈیا کے ذریعے بہت ساری جھوٹے خبریں اور افواہیں پھیلاتی ہے کبھی کبھی نیوج چینل بھی بنا جانچ پرکھتے ایسے خبریں دکھا دیتے ہیں اور نیوج چاہتا ہے کہ اس کی اس کی زیادہ ویڈیوز دیکھے درشک اور وگیاپن ملے اس کے لیے اور چونکانے والی خبروں کو زیادہ دکھاتے ہے بھلے وہ پوری طرح سے صحیح ہو یا نہ ہو آج کے سمے میں کئی بار ہمیں کئی بار خبریں ادھوری بڑھا چڑھا کر بھی دکھا دکھایا جا سکتے ہیں سوسل میڈیا کے ذریعے بہت ساری جھوٹے خبریں اور افواہیں پھیلاتی ہے کبھی کبھی نیوز چینل بھی بنا جانچ پرکھے خبریں دکھا دیتے ہیں ہر نیوز چینل چاہتا ہے کہ اس کی ٹی آر پی زیادہ ہو جس سے اسے زیادہ درشک دیکھ